हमरा माछ बहुत पसन्द अछि तऽ हम जखन अपन घर आबैछी तऽ हमर मम्मी अपन हाथसँ माछ बनबै छै ओ हमरा सबसे नीक लागैए खायमे आओर जखन हम बाहर रहैछी तऽ हमरा सबसँ जादा वएह खायके इच्छा होइए